आहो मुश्कलां ते औंदियां गै न डोगरी लिखने ई ते डोगरी बोल्ली लैन्नी आं शैल पर लिखने ई थोह्ड़ी डिफिकल्टी औंदी ऐ क्योंकि में साईंस दी स्टूडैंट आं ते मिगी डोगरी थोह्ड़ी घट्ट गै लिखना औंदी ऐ पर बोल्ली में शैल लैन्नी आं डोगरी ते कन्नै लिखने ई थोह्ड़ी प्राबलम औंदी ऐ में क्योंकि में साईंस स्टूडैंट आं ते मी पता गै निं चलदा कि लिखना कि'यां ऐ कि कि'यां नेईं लिखना ऐ हिंदी चलो हिंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी इ'यां औंदी ऐ हिंदी ते ओह् पता बी चलदा ऐ कि लिखदे कि'यां न पर डोगरी दा नेईं पता कि कि'यां लिखदे पर बोल्ली में शैल लैन्नी आं डोगरी इ'यां एह् डोगरी सब्जैक्ट इ'यां बड़ा गै शैल ऐ कि मन बी करदा कि पढ़चै पर बोल्ली ते शैल लैन्नी आं डोगरी में ऐसी कोई गल्ल निं पर लिखने ई थोह्ड़ी में इ'यां गै ऐ ते लिखने ई थोह्ड़ी बड़ी ओह् औंदी मुश्कलां औंदियां बड़ियां लिखनें ई पर इद्धरा उद्धरा बच्चें कोला दिक्खी दुक्खियै पढ़ी गै लैन्ने आं इ'यां बोल्ली गै लैन्ने आं डोगरी शैल